हाँ मैंने एक अनोखी ड्रेस बनाने की कोशिश की है मैंने न्यूज़पेपर की एक ड्रेस बनाई है न्यूज़पेपर से मैंने ऊपर से ब्लाउज़ पैटर्न बनाया है और उसमें मैंने सितारे लगाए हैं उसके ऊपर मैंने वेलवेट का कपड़ा लगा कर लग ही नहीं रहा है कि वह न्यूज़ पेपर का कपड़ा है

मैंने अपने ली मैंने सुंदर सा लकड़ी का टॉप बनाया है लकड़ी की छाल का टॉप बना कर मैंने उसमें स्पंज डाल कर अच्छा कपड़ा ऊपर से लगा कर कपड़ा प्यारा वेलवेट का लगा कर उसका ब्लाउज़ बनाया है ख़ास बुनाई की है उसमें अच्छी से सिलाई करी हूँ बारीकी से यह मैंने यूट्यूब से देख कर किया है यह मेरा नमूना कुछ अनूठा कारीगरी है यह ड्रेस बहुत सबको पसंद आई और सबने अपने तरीके से उसे ख़रीदा मैंने उस पचास पीस बनाए और सेल आउट किया मुझे बहुत खुशी मिली इससे